ہم لوگ جب سفر کرتے ہیں تو بہت مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے اسی لیے جانے آنے میں بہت کٹھن ہوتا ہے سفر کے لیے ٹرین سے بہت کٹھن ہوتا ہے اسی لیے ہم لوگ ریجویشن کا بھی استعمال کرتے ہیں جیسے دوری جانے کا ہوا سفر تو ریجویشن کا استعمال کرتے ہیں اسی لیے ٹرین سے اپنا ساودھانی سے سفر کرنا چاہیے ہمیں دوری جانے کے لیے یا کہیں بھی جانے کے لیے بہت کٹھنائی ہوتی ہے راستے میں دھکم دھکی بھیڑ اتا نہ بھیڑ رہتا ہے کہ چلنے پھرنے آنے جانے میں بھی نہیں بنتا ہے اسی لیے ہمیں بہت دقت ہوتا ہیں کہ جانے آنے میں بہت کٹھنائی ہوتا ہے ٹرین سے بہت بھیڑ رہتی ہے اسی لیے زیادہ سے زیادہ آدمی کو سفر نہیں کرنا چاہیے سفر کرنے میں بہت دقت مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے ہمیں بھی کہیں جانے آنے میں بہت مشکل ہوتا ہے اسی لیے ہم لوگ سفر کم کرتے ہیں سفر کو جانے کے لیے ہر آدمی کو آسانی سے جانے کا ہونا چاہیے سادھن